ہیلو گلوبل ٹور اینڈ ہیلو میں نوئیڈا کارپورٹ آفس سے بول بات کر رہا ہوں مجھے جو ہے اپنی کمپنی کی کچھ ممبر کو ٹور پر بھیجنا ہے بمبئی اس کی میں ٹور کے پریش کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں ہلو میں پچیس مے کو بھیجنا چاہتا ہوں نییکسٹ منتھ میں ٹوٹل ٹین پیپرس سے دس لوگ ہیں سر مجھے جو ہے نا ڈڈس روم چاہیے اسپیشیئس ہو اور اے سی اور ود اے سی کے ساتھ بریک فاسٹ اور ڈنر دونوں اس میں انکلیوڈ ہو ہلو ڈیٹیل بتائیں گے اس کی آپ جی بولیے کھانے میں تو کھانے میں کیا رہے گا ویج نان ویج سر یہ جو یہ سر یہ جو ہوگا کھانا جو انکلوڈ ہے اس کے اندر کاسٹ میں ہی ہمیں ایکسٹرا دینا پڑے گا اس کے لیے ٹھیک ہے سر میں اس میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا پک اپ اور جی ڈی سروس جو ہے پک اپ اوکے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں آپ کو واٹسپ کر دوں گا ڈیٹیل